सोशल मीडियापर हम बहुत आदमीके फॉलो केने छी जेना इन्सटाग्राम भऽ गेल यूट्यूब भऽ गेल तऽ केओ कोनो कोनो ऐपपर सब इन्सटाग्राम फेसबुक व्हाट्सऐप सब हर रङ्ग बिरङ्गके फोटो लगबाबै छथिन ओइमेसँ एगो दूगो फोटो हमरा बहुत नीक लागैय जेना केओ केओ साड़ी पहिन कऽ एकदम सुन्दरसँ गार्डनमे बैसल रहै छथिन आओर एकदम मतलब कि कहै छै ने जे कभी कभी एकदम जे सूना जेना लगैत रहै छै तेना एकदम सुन्दर फोटो लगैत रहै छै फूलके पकड़ि कऽ तऽ एना एना ओना फोटो जे रहै छै ने ओ हमरा होइत रहैय कि हमहूँ सीखू हमहूँ एहन खीचू हमहूँ कोशिश करैत रहैत छी ओइ कोशिश करैत रहै छी कि हमरो एहना रहै एनाहिते हमहूँ फोटो खीचू आओर हमरो हमहूँ एनाहिते सुन्दर लागू लेकिन एना होइत नै अइ लेकिन कोशिश करैत रहैत रहै छी कि एहेन भऽ जाए कतेक प्रकार के एहेन फोटो रहैय जे बहिन भाइ सब डालैत रहैय पोस्ट करैत रहैय इन्सटाग्राम सबपर अइ ऐप सबपर जिनका हम फॉलो केने छियनि तऽ हमरा ओ पोस्ट करै छै तऽ हमरा अबैय तऽ हमहूँ ओइमे कोशिश करैत रहै छी कि हमहूँ एहेन डिजाइनसँ खीचनाइ सीख लिअ जे हमरो आबि जाइ आबि जाइत तऽ हमहूँ काम रहत ने कि जे हमहूँ ओहेन खीच सकै छी कभी भी आओर कोनो कोनो डिजाइन फोटो खीचनाइ हमरा अच्छा लगैत रहैए तऽ हम ओना खीच लै छी आओर ओइमे सँ जे सीख लै छी कनीक अथी ओकरा देख जे फोटो बहिन वहिन चाची माय सब घीचके डालने रहै छथि तऽ ओइमे सँ हम कनीक सीख लै छी आओर कभी काल कऽ तऽ केओ केओ बैस कऽ उठि कऽ खड़ा भऽ कऽ जेना तेना घीचने रहै छथि आओर ओइमे सँ हमरा कोनो कोनो नीक लागि जाइए बहुत सारा एहन फोटो अइ जे हमरा नीक लगैए ओकर डिजाइन नीक लगैए तऽ ओनाहिते बस हम सीखै छी आओर हम प्रयासमे लागल रहै छी कि ओनाहिते हमहूँ घीच सकी